अ हेलौ आङो सानस्रि बसुमथारि बुंदों आमथेखा गुदि फरायसालिनिफ्राय दा नोंथांनि फिसाजोयाहाय बे आमथेखा गुदि फरायसालियाव फराय फैनायनि थाखाय दा साबायखर थाबाय दा आरो बेजों लोगोसे जोंहा फैबाय थानाय सम एबा मानो फैबाय थानाय समवहाय दा जोंहा मोनसे फ्रग्राम खालामनो नागेरदों बेनो जाहैबाय माने खेला गेलेनायनि फ्रग्राम आरोना दा नोंथाङा बे खेलायावहाय नोंथांनि फिसाजोखौहाय बाहागो लाहोगोनना लाहोया

औ औ नोंथांनि लुगैनायना बियो ओरैनोथ'ओन्दैफोरनि थाखाय बारा गोरा गोरा खेलायानो लानाय जायाखै गिदिर फोरनि थाखायथ' इसे खाबादि बल फुटबल भलिबल बायदिसिना लानाय जादों दा बेफोर बायदियावहाय नोंथाङा बाहागो लाहोनाय नङा ना जेरै खाबादिफोरावहाय इसे एनैबाबो खुनिफ्राथ' मोनखायो गेलेबा बे फुटबलफोर गेलेयोब्लाबो आथिंफोरावथ' इसे एनैयाथ' दुखु मोनखागोननानो दा बे फुटबल आरो खाबादि भलिबल बेफोर इसे माने गोरा खेला आरो ना दा बेव माने बाहागो लाहोगोनना लाहोया अ' दा बिनि अनगायै गुबुन खेलाफ्रावबो बाहागो लाहोनो हागोनना ओरैनो फिसा फिसा खेलाफोर दङ बे खेलाफोरखौ गेलेयोबा जेबो दुखु खस्थ' मोना दा होमबा बेफोरावहाय बाहागो लाहोनोसै आरो माबाफोर जायोब्ला जे आङो फन खालामगोन फनखौ लाबाय थाबानो जाबाय आरो नोङो जागोन ना ओरैनोथ' जोंहा नयथानिफ्राय स्थाट जागोन दा नयथानिफ्राय स्थाट जायोबा जोबनाय थाइमखौहाय जोङो दुइथा बा आरायथा बे खिनियावहाय लादों आरो दा बिखिनि समावहाय नोङो फनखौ लाफाबाय थाबानो जाबाय जागोनना अ दे होमबालाय दोनथ'बाय